अच्छा तऽ खाना पीना खाइ छी तऽ नहि पचैए की अऽ गैस प्रॉब्लेम अछि तऽ एना छै कि जे जेना जादा तेल पक समान सभ जे छै अहाँ नहि खायल करू आओर जादा गैस तैस के प्रॉब्लेम अय तऽ ठण्डा दूध रहै छै ओकरा फ्रीज अय ने घरमे हॅं तऽ ओ फ्रीज के मे दूध राखि लेबै ने आओर आओर ठण्डा दूध एकदम ठण्डा दूध सुबहमे पिबै जे तऽ ओहिसँ अहाँके सेहो ओ सभ समस्यासँ दूर भऽ जाइ छै अहाँके गैस तैस नहि बनत कोनो प्रकारके ओहिसे प्रॉब्लेम नहि होइ छै आ खाना पीनामे जेना छै अगर ओहूसँ नहि ठीक होइए तऽ सुबह मे जेना कच्चा रहै छै चना चना फुला लिअ मूँग फुला लिअ आओर सुबह उठै छियै तऽ ब्रश कऽ कऽ सभसँ पहिले मूँग अओर चना बहुत चारि दाना कनिक लकऽ मुँह मे धकऽ आ पानि पी लिअ तऽ ओहूसँ सुधार होइ छै ओहूसँ अहाँके ई देख ई प्रॉब्लेम ओहूसँ दूर भऽ जायत आओरो कुनू समस्या अय ओकरा लेल देखियौ ई तऽ गैस प्रॉब्लेम ई सभ जे होइ छै तऽ आदमी के एकर छै कि सभ दिन के लेल आदमी के एकर देख देखाब करऽ के चाही ध्यान देबाक चाही अपना सेहत पर ओहिसँ कोनो प्रॉब्लेम नहि होइ छै आ फिर भी अखन जेना बिशेष अखन जादा समस्यामे छी तऽ अखन अहाँके कमसँ कम एक महिना तक लए अहाँके कन्टिन्यू एकरा उपचार मे अहाँके लागऽ पड़त कन्टिन्यू एक महिना तक करबै तऽ ठीक रहत आ सभसँ बढ़िऑं छै दूध जे घरेलू नुस्खा कहलहुँ दूध जे छै अहाँ एकदम रातिमे धऽ दियौ दूध के आओर सुबह मे एकदम ठण्डा दूध अहाँ पी लिअ तऽ ओहिसँ अहाँके एकोरत्ती गैस नहि बनै छै दबाइ सभसँ नीक छै सभसँ बड़का पाचक छै ई आ खानो अहाँक पचि जायत आरामसँ आ राति मे अगर अहाँ जेना खाना खाइ छी गैसिला खाना सभ खाइ छी जेना मीटे मछली छै नॉनवेज खाइ छी तऽ कोनो अन्य खाद बला समान सभ खाइ छी तऽ कोशिश करू जे ओहिमे तेल तेल के मात्रा कम होइ फिर भी बनैए तऽ खाना पीना खा कऽ निम्बू गरम पानी कऽ लियऽ एकदम गरम पानी खौलल पानी आ ओहिमे की करू जे कनि नून धऽ दियौ आ निम्बू लऽ कऽ से निम्बू ओहिमे गाड़ि लिअ आ निम्बू गाड़ि लेबै ने तऽ निम्बू गाड़िक ओकरा चम्मचसँ मिला दियौ आ ओ पानि अहाँ पी लिअ तऽ अहाँक केहनो गैस जे छै अहाँके ओ समस्या अहाँके जेना पेट मे मरोड़ दर्द बहुत बहुत बड़का बड़का गेस्टिक के पेशेन्ट के ओहिसँ आराम भऽ जाइ छै निम्बू पानीसँ अहाँके रातिमे सुतऽसँ पहिले खाना खैलाके बाद अहाँ पी लेबै एकदम अहाँके ठीक भऽ जायत ओहिसँ एना अहाँ करबै अगर एना एना करबै ने एक महीना तक तऽ अहाँके आराम भऽ जायत एके पहिलके दिनमे अहाँके पता चलत जे खाना कतेक आरामसँ पचि गेलै से